ٹیکنالوجی آرٹ انڈسٹری اور فنکاروں کی کئی طرح سے مدد کی ہے کمپیوٹر اس میں سے ٹیکنالوجی کا ایک جدید آلہ ہے کمپیوٹر ایک ایسی الیکٹرانک مسین ہے جسے فنکاروں فنکاروں کو کی کو بہت مدد مدد فراہم ہوتی ہے اور اس کی مدد سے آج آرٹ انڈسٹری میں بہت سارے فنکار اپنا فنکارانہ انداز کو بخوبی انجام دے رہا ہے اور یہ خاص کر کے فنکار اس میں نغمہ نگار ہوں یا نغمہ نغمہ نگاروں نے اسے ٹیکنالوجی کو اپنا کر کے اپنے نغمہ کو اور زیادہ اور زیادہ سہولت سے اس کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور یہ دور خاص کر کے دنیا میں بہت تیزی سے پھیل چکا ہے ابھی کچھ جگہوں پر ٹیکنالوجی نہیں پہنچی ہے لیکن امید ہے آنے والے کچھ سالوں میں ٹیکنالوجی بہت آسانی سے اپنا مقام یعنی اپنی جال اچھی طرح سے پھیلا سکتا ہے آج کے دور میں فنکار مختلف فنکار اس سے تیار ہو رہے ہیں تو آج کی دور کا جو جدید ٹیکنالوجی ہے یہ اس کو ہر لوگوں نے اپنایا ہے چاہے بزنس مین ہوں چھوٹا بزنس مین ہو یا بڑا سے بڑا بزنس مین ہوں تو اس نئے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے تو اس میں سب سے اہم رول کمپیوٹر کا رہا ہے کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ بجلی سے چلنے والی اور بھی بہت ساری مشینیں اور بھی بہت سارے آلات آ گئے ہیں تو ٹیکنالوجی سے علاج بھی مریضوں کا علاج بھی آسان ہو گیا تو یہ جدید ٹیکنالوجی ڈاکٹروں کے لیے بھی بہت زیادہ ڈاکٹروں کو اپنے علاج میں بہت ہی سہولیات فراہم کرا رہی ہیں تو اور اس ٹیکنالوجی کی مدد سے نئے نئے طریقہ علاج کے آ رہے ہیں جانچ کے مہلک سے مہلک بیماریوں سے کا بھی علاج اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعہ ہو گیا ہے انسان اس ٹیکنالوجی کے ذریعہ آگے دنیا سے آگے کی دنیا بھی ان کے لیے بہت آسان نظر آ رہا ہے یعنی کائنات کے اور بھی چیزوں کی جانکاریاں اس ٹیکنالوجی کی مدد سے انسان فراہم کرا لے رہے ہیں سائنسدانوں کے لیے بھی یہ ٹیکنالوجی بہت ہی سہل ہو گیا ہے ان کے اپنے تجربوں کے لیے ٹیکنالوجی نے اہم کردار ادا کیا ہے تو یہ آج کا دور کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں ٹیکنالوجی کا دور ہے سنہرا دور ہے